हा मां चाहींदुसि त समाचार पत्र समाचार पत्र में आर्थिक आर्थिक कलम में नंढा कुटीर वॾा कुटीर त जेके बि आहिनि उद्योग कृषियूं सभिनी खे शामिलु कयो वञे चङी तरह त सभिनी खे भई अॻियां वधण जो चांस मिलंदो ऐं जेके बि नंढा वॾा बिजनेसमेन आहिनि उहे बि अॻियां वधंदा देश में ऐं इन करे हमेशा समाचार पत्र में भई नंढा कुटीर उद्योग आहिनि उद्योग आहिनि कृषि आहे सभिनी खे महत्व ॾिनो वञे त सभिनी खे फ़ाइदो थे नंढनि किसाननि खे बि फ़ाइदो थींदो इन करे ऐं इहो सभु ज़रूरी आहे बिल्कुलु ऐं सरकारि खे बि सोचणु खपे ऐं पत्रकार जेको बि जेतिरा बि अचनि था भई समाचार पत्र में सभिनि खे अॻियां वधण जो चांस ॾिनो वञे नंढनि नंढनि कालोनी में नंढनि ग्रामीणनि में सभु सुठे नमूने सां सरकारि खे ध्यानु ॾियणो थो थिए त इंडिया ॾाढो अॻियां हली करे तरक़ी कंदी